तेन्ना सांगून जाय न्ही तें हालो हां हॅलो तूं ट्युरिस्ट न्ही तेन्ना सांगपा जाय न्हू कित्याक फोन केल्लो आमचे हॉटेलां सगलें मेळटा तुका किदें जाये सकाळचें नाश्ता आहा सामोसा आहा बटाटवडे आसा बन्स आसा पाव भाजी आसा डोसा आसा तुका किदें जायी गोंयचें तेंत गोंयचेंत तें पाव भाजी इडली इडली मसाला डोसा किदें जाय तर सामोसा जाय आं कितली जायी

मेळटली मेळटली मेळटली आनी खूब आसा किद किदें आनी हॉटेल आसा वास्को आमची धा म्हणल्यार बंद जाता

धा पयलीं तूं केन्नाय येवपा जाता अकरा हॉयली आमची धांक बंद अकरां खंय कितें खावपा येतली आं दुसरे हॉटेलान तुका वस्को मेळट्लें जाय तें पंजाबी डाबा जेवणा जेवणाची किदें तुका नॉन वॅज पुलाव आसा वेज पुलावा पनीर हें आहा नुस्त्याचें इसवण आहा चणकां आसा बांगडे आसा माणकी आसा हे आसा माणक्यो माणक्यां चिली माणक्यां चिली चिली ती पांचशी रुपया ना सवाय ना सवाय बाकी नुस्तें तुका सवाय मेळटोलें इसणांच तुका सवाय मेळचीना बांगडे बी सवाय मेळटले तुका किदें जायें तिनशीं रुपयांक मेळटलें तिनशीं रुपया तिनशीं रुपया मेळटलें प्लेट हय तुका खंयची जाय ती सांग चार पांच चार हजार पडटले हय आमचे मोटे हे हॉटेल तें सादी न्हू बरें क्वॉलिटीचे आं बरें यो